वजन वाडोवपाक घरगुती उपाय म्हळ्यार सकाळीं नाशत्याक बरें मचमचीत तूप लायिल्यो चार चपात्यो तेच्या बराबर भाजी कॉप भर चाव मदी मदी खावपाक मस्को लायिल्लो पाव वा बिस्कीट दनपरां ताटभर शीत नुस्त्याचे हुमण तळिल्ले नुस्तें जेवतगीर गोड खावपाचें रूच आयल्यार चार केळीं वा धा बारा खजूर खावचे आनी मस्त दोन तीन वरां न्हिद काडपाची सांजे वेळार एक कॉप कॉफी वा चाव बराबर बिस्कीट फोव शेव कितेंय खायात रातचे जेवणाक चार चपाती चिकन शाकोती आनीक रातचे न्हिदचे पयली एक व्हडलो ग्लास भरून गरमा गरम दूद हे अशें म्हयनो भर करात आनी तुमचे वजन वाडटलेंच म्हणून समजा हाची शंबर टक्के खात्री हांव दिता तुमकां